कहल जाउ हैलो हँ खराबी अछि भोजनमे स्वादिष्ट नहि भऽ रहल हँ नमकके कमी यऽ सभ चीजकेँ कमी भऽ रहल यऽ एहि लेल हँ स्वादिष्ट नहि भऽ रहल यऽ कनि कनि सीझहोमे दिक्कत भए रहल यऽ सीझहोमे चाकसँ सिझल ओहिमे नमको कनिको कनि अधिक परि गेल अछि स्वादिष्ट नहि भए रहलै हँ एहि दुआरे हम

हँ सही रहै अहाँके बहुत बढ़िआँ बात अछि हमर कहबाकेँ यऽ कि सही सही भोजन सही टाइम पर भेटय आ स्वादक सुधार हुए भोजन स्वादिष्ट बनय आर मेन बात स्वादिष्ट बनय रुचि आबय भोजन करयम हँ नहि सहिए तब बड्ड बढ़िआँ बहुत बढ़िआँ कोन चीज हँ बनबयवला जे कहिऔ अपन बनबयवाला जे सामग्री यऽ ओ सुधार होना चाही ओसभ सही होना चाही ताकि समयपर खाना बनि जाइ बड़ बढ़िआँ बहुत सुन्दर यऽ हमर कहबाक छल इएह एतबा हँ बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर बात ठीक छै ठीक धन्यवाद हँ धन्यवाद ठीक छै राखु